ہلو ہاں وعلیکم السّلام

ہاں اونر سے ہو رہی ہے بتائیے کیا ہیلپ ہاں تو کیا ہوا اچھا کیا دقتیں آ رہی اچھا اور اچھا اچھا یہ بات ہے اور اور بھی کوئی کمپلین ہے ہاں بولیے اچھا اور بھی کوئی جی جی بولیے ٹھیک کوشش کریں گے کچھ کم کروا دیں گے اچھا پٹنہ سے پٹنہ سے دلی کے لیے اچھا ایک ہی گاڑی کرنا ہے

ہاں ایک گاڑی کا پڑ جائے گا آپ کو بیس ہزار روپے اور بھی کوئی اور بھی کوئی ہیلپ چاہتے ہیں اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک صاحب